हम अपना आपके स्वस्थ राखएके लिए घरेलू नुश्का अजमाबै छिऐ सुबह उठिके गरम पानि पीबए छिऐ आओर योगा करए छिऐ दौड़ए लऽ जाइत छिऐ जाहिसँ बहुत राहत मिलैत छै आओर कोनो सर्दी भए गेलाके बाद गरम पानिमे नीमक दएके पीबए छिऐ आओर घी लगाबै छिऐ छातीमे जाहिसँ बहुत राहत मिलैत छै आओर पेट खराब होए पर चीनी आओर नीमक पानिके घोल पीबए छिऐ ओहोसंँ बहुत राहत मिलैत छै आओर खांसी होए पर काढ़ा बनाबए छिऐ तुलसी पात बाकस आओर हल्दी सब दए कऽ ओहो बहुत फायदा करए छै ओ संँ बहुत राहत मिलैत छै जाहिसँ ठीक होएके सम्भावना रहए छै आओर ई चाहए छिऐ जे दवाइ सबके उपयोग कमसँ कम होए आओर हमरा घरेलू नुश्कासँ बहुत जल्दी हम ठीक भए जइऐ आओर आयुर्वेदिक चीजके सेहो उपयोग करए छिऐ आओर कोनो एहन तरहकेँ बीमारी ओहिसँ नहि उत्पन्न होए छै जेकि हम अपना आपके स्वस्थ राखि सकए छिऐ आओर हम स्वस्थ रहए छिऐ ई सब केलासंँ